असांजे मुल्क में नंढा नंढा काफ़ी बिजनेस फहिलियल आहिनि कंहिंमें असांखे गवर्मेंट नंढा नंढा बिजनेस करण में मदद कंदी आहे ऐं असांखे उत्साहित कंदी आहे असांजी बिजनेस में हीअं त महिलन लाइ महिला लाइ ज़िला उद्योग केंद्र खुलिया विया आहिनि ऐं उन में उन्हनि खे इलाही मशीनियूं ॾिनी वयूं आहिनि जीअं त तरह तरह जा नवां नवां डिज़इन जा कपिड़ा सुबणु हे खणण ऐं उन खे मार्केट में हलाइणो ऐं ॿिया जेके उद्योग आहिनि उन्हनि में महिला पापड़ खीचा ऐं नमकीन वग़ैरह ठाहींदियूं रहंदियूं आहिनि पंहिंजो टाइम पास पसार कंदियूं आहिनि ऐं उन सां गॾु उन्हनि खे मेहनताणो मिलंदो रहंदो आहे